لکھنؤ کا نام پہلے اوّدھ تھا اور اُس سے بھی پہلے ایسا مانا جاتا ہے کہ اِس کا نام لکشمڑ پور تھا اور وہ اِس وجہ سے کہ جب ہندوں کے بھگوان رام شری لنکا سے لوٹ کر ایودھیا واپس لوٹے وَن وَاس سے اور اپنے بھائی لکشمن کے ساتھ تو اُنہوں نے اُن کو تحفے کے طور پر لکھنؤ یعنی لکشمڑ پور دیا اور اِس کا نام لکھن پور یا لکشمڑ پور پڑا اور اِس کے بعد کئی کئی مُغل اور نواب شاسکوں نے اِس کا نام اوّدھ رکھا اور پھر اُس کے بعد اور بعد اِس کا نام لکھنؤ پڑا